ہاں میرے ڈسٹرکٹس میں میڈیا آؤٹ لیٹس اور حیدر آباد ضلع میں کچھ مقامی میڈیا آؤٹ لیٹس وغیرہ ہے جو عوام کو معلوم پہونچاتی ہیں اور یہی ذرائع ہیں جو عوام کو معلومات پہونچاتی ہے اور آج کل تو معلوم ہے آپ کو فیس بک واٹسپس اور انسٹاگرام وغیرہ یہ بھی ایک جو ہے سو مقام میڈیا ہی ہے جو عوام کو اپنے پیغامات پہونچاتی ہے